मैंटल हैल्थ उप्पर आहो मेरे कोल काफी जादा चीजां बोलना इस टापिक उप्पर लाइक अजकल्ल ना लोग फिजिकल हैल्थ ते धयान रखदे ऐ लाइक कुछ लोग नेईं रखदे बट कुछ काफी हद्द तक रखदे ऐ बट मैंटल हैल्थ दे बारे च कोई गल्ल निं करदा काफी जादा लोग इन्ने जादा डिप्रैस्ड ऐं पूरा पूरा दिन उं'दी हालत इन्नी खराब होई दी होंदी ऐ बट किसै दी कोई फिकर निं कोई फिकर गै निं करदा ओह्दी फिकर उं'दे बास्तै मैंटल हैल्थ इंपार्टैंट गै निं ऐ सैंटरस दे बड़े जादा ऐं जेह्ड़े मैंटल हैल्थ उप्पर फोकस करदे ऐं पर उनेंगी कोई सिरियसनी लैंदा लोग एह् टीज़ दे बारे च बाह्र बोलनां पसंद नी करदे कि उ'नेंगी कोई प्रॉवलम होई दी ऐ मैंटली जां ओह् इमोशनली स्ट्रगल ्करा दे ऐं क्योंकि उ'नें गी ऐसा लगदा ऐ कि उ'नें गी पागल आखग दुनिया जां फील करदे ओह् क्योंकि ओह् अपनी फीलिंग गी ना प्रापरली फील निं करी लैंदे उं'दे बारे च गल्ल निं करी पांदे ना ही प्रॉपरली ऐक्सप्रैस्स करी पांदे ऐ एह् ही कारण ऐ कि इ'यै रीज़न ऐ कि अजकल्ल मैंटल हैल्थ दे बारे च कोई गल्ल गै निं करा दा ऐ कोई बी इ'नें चीजें गी सीरियस नेईं लैंदा सारे लोकें गी एह् सोसाइटी कोला दा छुपाना के हां सानू ऐसा फील होंदा ऐ क्योंकि उ'नें गी लगदा ऐ कि सोसाइटी बड़ा जजमैंटल ऐ ते कुछ ऐसे लोग ऐं जेह्ड़े समझदे ऐं मैंटल हैल्थ गी और उस पर फोकस बी करदे ऐं काफी जादा ऐसे इंस्टिटयूट ऐं काफी जादा ऐसी संस्थां ऐं जेह्ड़ी इस बारे च काफी जादा गल्ल करदी ऐ इस बारे च बोलना चाह्दी ऐ इस बारे त लोकें गी जागरूक करदी ऐ कि मैंटल हैल्थ काफी जादा इंपार्टैंट ऐ मैंटल हैल्थ दे बिना तां कोई कम्म गै निं करी सकदा अगर तुं'दा माइंड गै तुं'दे कन्नै निं ऐ ते तुस किन्ना कम्म करगे अग्गें तुस कि'यां बढ़गे अग्गें इक चीज दे बारे च सानू सोचना चाहिदा ऐ इस बारे च गौरमैंट गी बी ऐक्शन लैने चाहिदे कि कि मैंटल हैल्थ इक इंसान दी किन्ना जादा इंपार्टैंट ऐ उस चीज दे बारे च सानू प्रापर सोचना पौना ऐ अगर तुस इमोशनली ना स्ट्रांग ते तुस कोई कम्म कि'यां करगे अपनी लाइफ च तुस कि'यां अग्गें बढ़गे इस चीज गी दमाक च रक्खियै गै ऐक्शन लैने चाहिदा और जेह्ड़े लोग इस चीज च स्ट्रगल करा दे उं'दा मजाक बनाया गेदा उ'नें गी हैल्प करनी चाहिदा सानू